मैंने घूमने गई मैहर गई थी वहाँ ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हुए सीढ़ी पर ऐसे लग रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है शाम के समय ऐसे लगता है जैसे सूरज़ एकदम पहाड़ के नीचे डूब रहा है बहुत अच्छा लगता है शाम के समय पूरा लाइट वगैरह वहाँ की अच्छी लगती है देवी जी अच्छी लगती हैं वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं चढ़ते चढ़ते आदमी परेशान हो जाता है बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर हमने अलोपी मंदिर गई थी अलोपी मैया भी बहुत अच्छी हैं वहाँ का मेला वाला सब अच्छा लगता है कुम्भ मेले गए थे वहाँ पे सब अच्छा लगता है हमने स्नान भी किए दर्शन भी किए फिर वहाँ नागवासुकी की भी मंदिर है वहाँ भी दर्शन किए अच्छे से या अच्छा लगता है घूमने टहलने में हमने भीमाशंकर गए थे वहाँ है पूने में शंकर जी का मन्दिर है वहाँ पर पूरा गुफ़ा गुफ़ा है दिन में भी एकदम अंधेला रहता है पुरा धुआँ धुआँ से रहता है जैसे बारिश का मौसम हमेशा वहाँ बना रहता है भीमाशंकर में बहुत अच्छा लगता है वहाँ दर्शन करने में वहाँ भी पहाड़ पहाड़ है पूरा हमने भीमाशंकर टहला बहुत पहाड़ पहाड़ है अच्छा लगता है घूमने टहलने में वहाँ पर बारिश वारिश का मौशम हमेशा रहता है हमने वहाँ पर गए चौहर्जन मंदिर में गए वहाँ भी अच्छा लगता है ऊपर मैया जी बैठी हैं ऊपर पूरा ग्राउन्ड बना है वहाँ भी जो है काफी देवी देवता हैं अच्छा लगता है दर्शन करने में घूमने टहलने में मैं विन्ध्याचल भी गया गई वहाँ भी मैया पहाड़ पर हैं बगल में है ए वो हं गंगा जी हैं घूमते टहलती हूँ नहाने स्नान करते हैं देवी जी के दर्शन किएँ वो लम्बी लाइन लगी रहती है मैया जी को दर्शन किए घूमे टहलें अच्छी लगती हैं मैया जी का दर्शन करके लगता है स्वर्ग मिल गया है हमने काशी विश्वनाथ गए थे वहाँ भी पूरा मंदिर मंदिर देखे टहलें स्नान किएँ दर्शन किएँ मिलेगा में भी मंदिर है शंकर जी का वहाँ भी दर्शन करते हैं ऊँचे पहाड़ पर हैं मे रोज सुबह जा कर शंकर जी का दर्शन करते हैं थोड़े ऊपर बैठे हैं शंकर पार्वती सब लोग हैं दर्सन करते हैं घूमते टहलते हैं रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं हमने इलाहाबाद में गए हैं वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है शंकर जी का मंदिर है साईं बाबा का मंदिर है बहुत सारे मंदिर हैं सब तो जाते हैं पूजा पाठ करते हैं घूमते टहलते हैं थोड़ी देर बैठते हैं आरती में शामिल होते हैं वहाँ देवी जी का भी मन्दिर है बहुत बड़े बजरंगबली हैं ये गंगा जी के